हां जी पैह्ली बार पेंटिंग बनाने बनाने लग्गने कन्नै इंसान कोला गलतियां होई गै जंदियां ऐ जिन्ना मर्जी बंदा बंदा पैह्ली बार गलती बंदे कोला होई गै जंदी ऐ बंदे गी कदें बी जिन्दगी च कदें हार्डबर्क निं छोड़ना चाहिदा जिन्नी मैह्नत करग बंदा नैकस्ट टाईम उ'न्नै कोला उ'न्ना बंदा ड्राईंग स्हेई बनांदा कि बंदा एह् सोचदा कि नैकस्ट टाईम में गलती नेंई करी सकां कि कोई बी कम्म बंदा कि बंदा गलती दा पुतला ऐ इक किसम दा इंसान कोला गलती होई गै जंदी ऐ ते एह् कोला बंदा एह् करै कि अपनी संघर्श ना छड्डे कि मेह्नत करै मेह्नत करियै बंदा अग्गें बड़ी सकदा ऐ ते होर गल्ती दा अपना गल्ती दे कोला बंदा बची सकदा ऐ बस में इ'यै आखना कि हार्डबर्क करो मैह्नत करो कोई बी कम्म बंदा इन्ना मजबूत बनाओ अपने आप गी कि बंदा हर इक चीज परफैक्ट करै